میں نے امازون سے ایک شیمپو منگایا تھا جو بہت ہی بیکار آیا ہے اور اس شیمپو سے مجھے میرے بالوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جس سے میرے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں اور ان کی گروتھ بھی نہیں ہوتی بالکل بھی میرے بال بہت زیادہ ہارڈ ہو گئے ہیں بالکل سلکی نہیں رہے اور بہت ہی زیادہ جھڑتے ہیں بہت زیادہ ٹوٹنے لگے ہیں وہ شیمپو اتنا بیکار تھا کہ میں اسے لگاتی ہوں تو اس میں سے اتنی گندی اسمیل آتی ہے جسے میں لگا بھی نہیں پاتی وہ اتنا بیکار بھیجا گیا ہے مطلب بہت ہی زیادہ گھٹیا شیمپو ہے وہ اتنا بیکار شیمپو ہے کہ کوئی منگوائے گا بھی نہیں آگے سے اتنی بیکار چیزیں بھیجتے ہو تم لوگ وہ بالکل اچھا نہیں ہے اس سے میرے بال خراب ہو گئے سارے میرے بال اتنے زیادہ ٹوٹنے لگے ہیں مجھے بہت زیادہ دقت ہوئی ہے آگے سے میں ایسی کوئی چیز نہیں منگاؤں گی شیمپو وغیرہ میرے بالوں کو پورا خراب کر دیا